बच्चा सब जो है नया पे बहुत हल्ला उल्ला करते हैं मीडिया वाला नहीं आते हैं मीडिया वाला नहीं सरकार वहाँ पहुँचते हैं जिला तक खेत खलिहान में वो काम उपजा होता है करने में बहुत अच्छा लगता है खेती बाड़ी में उपजा होगा तब ना बाल बच्चा सबको खिलाएंगे ओछा यहाँ हल्ला गुल्ला चार आदमी पांच आदमी बैठ कर हल्ला गुल्ला करते हैं इधर उधर बात चीत करते हैं इधर का शिकायत उधर करते हैं इसीलिए वो नहीं अच्छा लगता है मीडिया वाला आते ये उछाल मारते तो बहुत अथी लगता है वहाँ पहुँचने में पहुंचाते आवाज तो बहुत अथी मीडिया वाला आते हैं आवाज पहुंचाते तो बहुत अच्छा लगता ना नहीं आते हैं खेत खलिहान जाते हैं इधर उधर बहुत इधर उधर करते हैं लूच पूच करने में हमको नहीं अच्छा लगता है नहीं ना करना चाहिए मीडिया वाला आते तो अपना रिपोर्ट देते बच्चा खुच्चा इधर उधर घुमते फिरते रहते हैं करना तो चाहिए काहे नहीं करेंगे नहीं आते हैं मीडिया वाला इसीलिए दबाव नहीं करता है दबाव करना चाहिए ना सबको समझाना चाहिए ना कि सबको सुरक्षित रहने पर अच्छा लगता है वो अनाज ज अच्छा तरह से होगा खेती बाड़ी इसीलिए ना अच्छा लगता है खेती बाड़ी करने से अपना कितना ओज होता है ओज होने पे अपना परिवार चलाते हैं अच्छा ढंग से खाते पीते हैं अच्छा से रहते हैं अच्छा से रहने में सबको सब परिवार मिल जुल कर रहते हैं खाना खाने में भी अच्छा लगता है मन लगता है अच्छा से परिवार चलाते हैं अच्छा तरह से परिवार चलाते हैं चलाने में भी सबको भी अच्छा लगता बाल बच्चा के साथ रहते हैं बहुत मन लगता है और बहुत मन लगता है बच्चा खुच्चा के साथ रहने में खेलते धूपते रहते हैं बच्चा सब सब अपना साथ घर पे रहते हैं टी वी देखते हैं मोबाइल देखते हैं आजकल तो टी वी मोबाइल का दुनियाँ है फेसबुक चलाते हैं चलाते हैं अथी फेसबुक चलाते हैं गेम खेलते हैं बच्चा सब उसी में लगे रहते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं मोबाइल पे पढ़ाई लिखाई में भी आजकल बच्चा सबको मन लगता है मोबाइले से सब काम करेंगे मोबाइल इतना पकड़ लिया बच्चा सब सीख लिया कि मोबाइले से पढ़ाई लिखाई करेंगे ओनेलाइन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई करेंगे आजकल खेलने में धूपने में बहुत मन लगता है मोबाइल से इधर उधर बच्चा सब नहीं जाते हैं टी वी मोबाइल देखते रहते हैं टी वी पर लगे रहते हैं सब बच्चा को मन लगता है सीरियल सीरियल सब देखने में और फिलिम और बच्चा आर किरकेट देखते रहते हैं आदमी क्रिकेट देखते रहते हैं बच्चा सबको बहुत मन लगता टी वी देखने में टी वी देखने में बच्चा सब लगा देते हैं अपना जी देखते रहते हैं सुबह शाम पढ़ाई भी करते हैं पढ़ाई करने के बाद सुबह शाम जाते हैं बच्चा सब अपना मोबाइल टी वी देखते हैं लूडो ही खेलते हैं गेम भी खेलते हैं मोबाइल से गेम खेलने में बच्चा सबको कितना मन लगता है डांटते रहते हैं मोबाइल पर गेम खेलने में बहुत अच्छा लगता है बहुत मन लगता है बच्चा सबको गेम कहाँ से सीख लिए हैं बच्चा सबको बहुत मन लगता है गेम खेलने में टी वी भी देखने में बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो बेटा तब टी वी देखना नहीं मम्मी देखेंगे टी वी गेम खेलेंगे गेम सीख लिया बहुत मन लगता है गेम खेलने में बच्चा सब खेलना चाहिए हाँ खेलेंगे अब खेलेंगे इधर उधर जाते रहते हैं खेलते धूपते रहते हैं नहीं जाना चाहिए